मध्य प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को अलग अलग तरीकों से सुनिश्चित करती है जैसे कि सूचना का स्वतंत्र हो गया यह सूचना जोकि आर टी आई एक्ट होता है राइट टू इंफोर्मेशन सूचना का हक वो हर भारतवासी का हक है और ये हक हमको जो संविधान है हमारा वो प्रदान करता है और इससे अगर हमको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है तो हम वो ले सकते हैं सरकार से और सरकार हमारी जवाबदेही होगी अगर और जन सुनवाई होती है जिसमें लोगों की जो दिक्कतें हैं और जिन परेशानियों का वह सामना कर रहे हैं उनको सुनते हैं लोग बैठकर और फिर उस तरीके से निर्णय लेते हैं कि क्या सही रहेगा किस दिशा में हम जाएंगे तो लोगों का भविष्य ठीक रहेगा लोगों की परेशानियां कम होंगी निरीक्षण निकाय भी होता है जिसमें जगह जगह पर निरीक्षण होते हैं उनकी फिर पूरी रिपोर्ट तैयार करके गौरमेंट को भेजी जाती है तो सरकार उस तरीके से नियम लागू करती है और अलग अलग चीज़ें भी लेके आती है जैसे कि नेशनल रूलर हेल्थ मिसन हो गया इसमें हमको समझ आता है कि जो गाँव वाले हैं उनकी उनके स्वास्थ के लिए सरकार ने कई नियम कई कानून बनाए हैं तो उनके जो पॉलिसियाँ हैं उससे इन लोगों को काफ़ी फायदा मिला है जो गाँव वाले हैं उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है आयुष्मान कार्ड वाली चीज़ निकाली है एक सरकार ने जिसके कारण जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें भी बहुत कम पैसे देने पड़ रहे हैं उनको और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है ये